मैडम छा छा खपेव

हरि ओम हा हा आहे एल जी जो आहे व्हर्लपूल जो आहे हिताची जो आहे एल जी जो पंजहतरि हज़ारे तक पवंदो हिताची जो सतरि तक पहुची वेंदो हा गोदरेज जो आहे ओ जनरल जो वठो अॼु पंजाह ओ जनरल ओ जनरल आहे ओ जनरल जो वठो ओ जनरल ॾाढी डिमांड में आहे हो असी ताईं पवंदो हा ऐं फाइव स्टार आहे हा हा हा हा पंजे साले जी आहे

पंज पर्सेंट ताईं डिस्काउंट आहे भेण चलो तव्हां छह पर्सेंट तक वठी वठो लाजपत नगर में सेंटर मार्केट में सेंटर मार्केट में आहे न दुकानु आहे लाजपत नगर ब सेंटर मार्केट में आहे मुंहिंजी दुकानु ओके भेण हा हा भेण तव्हांखे कहिड़ो खपे ऐं तव्हांजो बज़ट केतिरो आहे ठीकु आहे भेण दुकानु अचो पाण ॾिसंदासीं ओके ठीकु आहे भेण महिरबानी ॾाढी ओके हरि ओम